میرے گھر میں مویشی نہیں ہیں لیکن اگر میرے گھر میں مویشی ہوتے تو میں ان کا بہت خیال رکھتی اور انہیں بہت اچھے سے رکھتی ان کے کھانے پینے کا بہت اچھے سے خیال رکھتی انہیں روز گھمانے کے لیے کھیت ویت میں لے کے جاتی اور ان کے رہنے کے لیے چھت وغیرہ ڈال کے اس پہ شیڈ ڈال کے رکھتی اور ان کے کھانے پینے کا اچھا انتظام کرتی ان کے بیمار ہونے پہ ان کا اچھے سے علاج وغیرہ کرواتی اور اگر مویشیوں میں مجھے کچھ پالنا ہوتا تو میں خرگوش بکریاں یا پھر مرغیاں پالتی کیونکہ مجھے یہ سب بہت پسند ہے

اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی اور جب بھی ان لوگوں یہ لوگ میں سے کوئی ایک بیمار ہوتا تو ان کے لیے بہت اچھی سی کھانے کی چیزیں منگواتی تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھتی تاکہ یہ بیمار نہ پڑیں اور بالکل صحیح رہیں میرے پاس